अमीनाबाद मुंशी पुलिया हजरतगंज चारबाग आलमबाग दुबग्गा ठाकुरगंज अलीगंज इंदिरा नगर मुंशी पुलिया मवैया दुर्गापुरी गोमती नगर कृष्णा नगर चौक पिकनिक स्पॉट रोड फरीदी नगर मानस नगर